स्कूल में छात्राउनि खे कला ऐं शिल्प सेखारण लाइ घणई प्रोग्रेम आयोजन कंदा आहिनि जंहिं में हुननि खे शिक्षक रंग भरणु चित्र कला ऑरिगेमी पेपर क्राफ़्ट मिट्टीअ जी मूर्ति ठाहिणु रंगीन कागज़नि खां सजावट करण ऐं अन्य घणई कम सेखारींदा आहिनि इहे गतिविधियूं ॿारनि खे रच रचनात्मक ऐं धैर्य ऐं मोटर स्किल खे क अॻियां वधाइण में मदद कंदा आहिनि बचपन जी इहे कलाऊं यादियुनि खां जुड़ी वेंदियूं आहिनि जीअं कागज़ जी नाव ठाहिण ऐं बारिश में हुन के पाणी में विझणु पुराननि कपिड़नि खां गुड़िया ठाहिणु दीयोन ते रंग विझ सजाइण ऐं ॾियारी ते रंगोली ठाहिणु इहे नंढी नंढियूं कलात्मक गतिविधियूं मनोरंजन बि कंदियूं आहिनि छो कि असां सभु गॾिजी कन कमु कंदा आहियूं त उन में ॾाढो मज़ो बि ईंदो आहे ऐं पंहिंजे हथ खां कुझु ठाहिण में आनंद बि मिलंदो आहे ऐं उहे सभु यादियूं असांखे अॼु ताईं यादि रहंदियूं आहिनि